जी हा अक्सरु हीअं थींदो आहे त मां ऐं ममी गॾु हिकिड़े ई रंधिड़े में बि करे कुझु न कुझु ठाहींदा आहियूं ऐं हिन बहाने असां हिक ॿिए सां कुझु नया वीचार बि शेयर कंदा आहियूं हिक ॿिए सां जेको आहे वक़्तु बिताईंदा आहियूं जंहिं महिल ममी कुझु जीअं मेथी पटाटा या कुझु नए झूने अंदाज़ में कुझु जे आहे टिपिकल रोटी ठाहींदी आहे त मां कंहिं महिल कंहिं महिल ममीअ सां मिली करे हुन रोटीअ में हुन सिंधी रोटीअ में कुझु नओं तड़को ॾियण जी कोशिशि कंदो आहियां त हींअं मिली करे असां जामु शयूं जेके आहिनि उहे ठाहींदा आहियूं ऐं सॼे घरु परिवार खे उहे शयूं खाराईंदा आहियूं हिक ॿिए सां रंधिड़े में बि करे गॾु ठाहिण में असां हिक ॿिए खां घणो ई कुझु सिखंदा आहियूं जीअं त मुंहिंजी ममीअ खे त वधि में वधि मां ॿुधायो त चालीहनि सालनि जो एक्सपिरियन्स आहे तज़ुर्बो आहे रोटी ठाहिण जो त हुननि मां मां घणी शयूं जेके आहिनि ट्रेडीशनल असांजे कल्चर जी शयूं सिखी रहियो आहियां ऐं मां बि ममी खे कुझु अॼु जे मॉडर्न ज़माने जूं जेके अॼु जी नई टही जूं शयूं आहिनि अॼु जी नई टही जा खाधा आहिनि उहे ममीअ खे ॿुधाईंदो आहियां तंहिं महिल असां ॿिन्ही जो फ्यूज़न आहियूं ॿिन्ही खे मिक्स करे कुझु नवां मसाल्हा कुझु नवां तड़का हुन पुराने अंदाज़ खे ई थोरो नए अंदाज़ में ठाहे करे असां पेशि कंदा आहियूं त इहे ममी ऐं मुंहिंजे विच जेकी बोंडिंग आहे उहा बि जाम सुठी थींदी आहे असां हिक ॿिए सां वीचार शेयर कंदा आहियूं कुझु ग़लतियूं मुंहिंजी थींदियूं आहिनि त ममी मूंखे सेखारींदी आहे त पुटु हीअ न थोरो हीअं कबो आहे हिन खे हीअं ठाहिबो आहे हिन में गिहु हेतिरो हिन में लुणू हेतिरो त जंहिं महिल ममी कुझु कंदी आहे त मां उन्हनि खे समुझाईंदो न आहियां छाकाणि त ममी त वधि में वधि तज़ुर्बे वारा आहिनि त मुंहिंजो को हक़ बि कान्हे उन्हनि खे समुझाइण जो त म हुननि खे ॿुधाइणो त ममी शेयर कंदो आहियां त भाई अगरि हिन शइ में जेको आहे हीअ शइ हिन में विझूं त शायदि हुन में अञा सवादु जेको आहे गहिरो निखरिजी वञे त ममी कंहिं महिल कंहिं महिल हुन शइ खे राज़ी थी करे हुन शइ खे आज़्माईंदा आहिनि हिकु नई सुठी शइ हिकु अलॻि शइ असां सभिनी जे साम्हूं पेशि कंदा आहियूं ऐं मिली जुली करे प्यार सां सिक प्रेम सां असां सभु मिली करे हुन शइ खे खाईंदा आहियूं